अज्ज दे जेह्के जवान लोग न रूरल कमली बिच मतलब ग्रांऽ विच्च ओह् अलग अलग डांस मतलब अलग अलग डांस दे तरीके न इक डांस करने दा जि'यां दिक्खो हां साढ़ा डोगरी ऐ ते अस डोगरी करने आं जि'यां अस कॉलेज बिच आह्न्ने ते इत्थै कोई बी अगर कोई बी कोई फंक्शन होंदा हा ते बच्चे केह् करदे उं'दा अपना अपना मन होंदा के ओह् केह्दे बिच डांस करी सकदे कईं डोगरी डांस करदे कईं पंजाबी करदे कईं हरियाणा आह्ला डांस करदे कईं राजस्थानी डांस करदे मतलब अपने अपने मनै दे करने कन्नै ओह् केह् करदे उस डांस कन्नै डांस बिच मतलब अपना योगदान दिं'दे न जेह्दे च वी उ'नें मन करदा ऐ